भारत मे बहुतो एहन तरह के भोजन छै जे नॉर्मले भोजन लोक बेसी अधिकतर घर पर यूज करैया आओर ओहि भोजनमे भात दालि तरकारी इएह सब रहै छै तरकारी मे कोनो एहन नहि छै बड़का हैवी ओ नॉर्मल मशाला सँ तैयार भऽ जाइ छै दैनिक जीवन मे जते तरहक मशाला ऊपयोग कायल जाइत छै ओ मशाला सँ ओकरा सुवेय्क्ष मतलब सुन्दर जे छै भोजन अहाँके ओ तैयार भऽ जाइ छै ओहि भोजन मे अहाँके एकटा प्रेम सेहो भेट जाइत छै किआक तऽ ओ घर पर मे बनै छै नहि कोनो ओकर लेल भाव चाही नहि ई चाही मतलब बना दियौ अहाँके कोनो लाभ तऽ नहि लेबाक छै ओहिसँ जे अहाँके कोनो ई अथी करबाके अछि बड़का होटल सबमे से नहि होइ छै नॉर्मल अहाँके जेना दोकान छै या खेनाइ के संस्थान छै ओतए अहाँके नहि लेकिन नॉर्मल जे भोजन छै भारत मे भारतवर्ष मे ओ अहाँके